नमस्ते सर आप हंतीय आप हंतीय की दुकान से बोल रहे हैं मेरे बच्चे की शादी पड़ी है मुझे सॉकेट चाहिये इसका रेट कितना है सिक्टी सेवन कैसे दे सकते हैं हाँ हाँ

जी

जी जी जी जी जी जी जी जी जी ठीक है जी जी और

जी

जी जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी

जी जी और बेटी का बैग का रेट क्या है ठीक हाई सर मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिये जी जी ठीक है

ठीक है सर ठीक है ठीक है सर ठीक है ठीक है तो आ जायेगे

ठीक है चोखे बेट और कितने तरह आ रहे हैं ठीक है